मेरे पास पुरानी तस्वीरों की कोई पिक्चर नहीं है या कोई हार्ड कापी नहीं है लेकिन मैंने पुरानी तस्वीरों को देखा था पुरानी तस्वीरें सामान्य तो हक़ीक़त दोहराते थी हक़ीक़त बताती थी जो इंसान के चेहरे पर दिखता था वैसी ही तस्वीरें दिखाई देती थी ब्लैक एंड वाइट जो होती थी लेकिन आज की तस्वीरों में और पुरानी तस्वीरों में काफी अन्तर और पुरानी तस्वीरें काफी बहुमूल्य थीं जैसे एक सच्चाई सी थी उनमें आज ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी तस्वीरें वैसी हो सकती हैं जैसे कि इंसान सच बोल रहा है और आज की तस्वीर ऐसी लगती है जैसे कोई झूठा इंसान नहीं होता वैसी हाँ बस यही अंतर लगता है